बावीह डिसेम्बर ॿ हज़ार टेवीह चोॾहां डिसेम्बर ॿ हज़ार ॿ तेरहां डिसेम्बर ॿ हज़ार हिकु चारि अप्रैल ॿ हज़ार वीह नव मार्च ॿ हज़ार